हेलौ सार आं आं बेंथल कलेजनिफ्राय बुंदोंमोन सार औ सारा मानास नेसनेल फार्कनि सोमोन्दै इसे मिथिनो लुगैनानै सारनाव खल खालामनाय जादोंमोन सार औ औ जों बेंटल कलेजनि सार बेरे औ बेरायहैगोन ओरैनो सार ओरैनो मानास नेसनेला सार मानि थाखाय इसे माबा बेखौ सारा इसे माबा हरनो हागोन औ फरायदों फरायनो मोनदों औ औ औ औ औ ओमफाय ओरैनो सार मा मा जिब जुनार बेफोरबायदि मोनोथाय औ औ औ औ औ

औ औ

औ औ ओमफाय ओरैनो सार माबायदि बोथोराव बेरायनाया मोजां सार

मेसेंआवना औ औ औ

औ औ औ

जेखि जाया ओरैनो बे ओरैनो इसखासन हिसाबै जों थानो होननानै सानदों सार

ओरैनो होमबा माबासोयाव मोजां जाहैगोनना सार इसे फ्रेब्रुवारि मार्स सोयाव बिदियावनोना अ' औ दे होमबा सार बेखौनो इसे सारनाव सोंहरनो होननानै खल खालामनाय जादोंमोन सार औ दे औ